ॿ साल पहिरियों जॾहिं कोविड हुओ त मां घर में वेठे यूट्यूब मां ॾिसी करे केक चॉकलेट ठाहिणु सिखिया त जाम सुठा ठहियां हिकिड़े ॾींहुं मां पंहिंजे साहेड़ियुनि मिटनि माइटनि खे खाराया त मुंहिंजी साहेड़ियूं जाम तारीफ़ कयूं त हुननि खे हिकु दफ़ो हुनजे पुट जो बर्डे हुओ त मूंखे चयूंं की असांखे अहिड़ा चॉकलेट ठाहे ॾे त मां हुननि खे ठाहे ॾिना ऑडर ते त हुननि खे जाम वणियां त उहे पोइ मूंखे एनकरेज करण लॻियूं मूंखे चवणु लॻियूं ॿारे खां पोइ त घर में तूं वांधी वेठी आहीं त असांखे तूं इहे चॉकलेट ठाहे ॾे न घर जी शइ त सुठी आहे साफ़ु सुथिरी वारी आहे त तूं छो न थी ठाहे तूं घरि वेठे ई चॉकलेट ठाहे करे विकणु त मां पंहिंजे घोट सां हीअ ॻाल्हि कई की मुंहिंजूं साहेड़ियूं चवनि थियूं तूं इहे चॉकलेट ठाहे करे ॾे त मुंहिंजे घर वारनि पूरो सपोर्ट कयो पूरो मूं सां गॾु समर्थन कयो हा हा पोइ पोइ छा आहे त घर में वेई करे सघे करे सघे थी त हाणे उहो मुंहिंजो कमु जाम सुठो थी पियो आहे हाणे मूंखे जाम ऑडर मिलंदा आहिनि केक ऐं चॉकलेट जा ऐं मां हाणे ऑनलाइन ऑडर बि वठंदी आहियां इनकरे मुंहिंजा ॿ पैसा बि ॿची था पइनि ऐं मुंहिंजो जाम नालो बि थी वियो आहे त मूंखे मुंहिंजे घर वारनि पूरो सपोर्ट कयो आहे हिन ॻाल्हि ते ऐं मां हाणे जाम सुठा केक ऐं चॉकलेट ठाहे करे ऑनलाइन ऑडर बि खणंदी आहियां ऐं जाम विकिणंदी बि आहियां